मां राजस्थान में हिकु शहर अं शहर में वई हुअमि उते अ जामु सारा क़िला आहिनि त क़िलनि जो बि हिकु अलॻि ई एक्सपिरिअंस आहे जीअं असां क़िलो चढ़ूं था त असां थोरा उनजी जेकी ॾाकिड़ियूं हूंदी आहिनि उहे जामु वॾियूं वॾियूं थींदियूं आहिनि हिकु हिकु जे मथां चड़णु पोइ साहु साहु जो बि प्रोब्लेम थींदो आहे पर उनजो जेक त जंहिं महिल असां मथे चढ़ंदा आहियूं असांखे उ हिकु चाह थींदी आहे की मथे वञी करे असांखे हिकु अलॻि ई अनुभव थियण वारो आहे त असां मथे चढ़ंदा आहियूं मत मथे च चढ़ी करे जेॾीमहिल असां पहुचंंदा आहियूं उते मथे त हिकु अलॻि ई नज़ारो असांखे फील थींदो आहे भई असां पहुची वियासे सॼी थकावट असांजी ग़ाइबु थी वेंदी आहे की असांखे थधी थधी हवा ईंदी आहे उनजो एक्सपो एटमोसपियर आहे उहो असांखे जामु वणंदो आहे की असां उतांजो हिलण जो असांजो मनु न कंदो आहे उते अ अलॻि अलॻि माण्हुनि जो इंसानु मुलान ए थींदो आहे उनजो अलॻि अलॻि मतलबु की गैलरीस थींदी आहिनि उते असांखे अलॻि अलॻि अं सभु कुझु ॾिसणु मिलंदो आहे उहो अलॻि ई असांखे अनु अनुभव कराईंदो आहे